मेरे घर में बहुत सारी परेशानी जीवन में आई बचपन से घर में काम धाम करना पड़ता था स्कूल भी जाना पड़ता था बहुत मुश्किल से जीवन गुजरा है उसके बाद पढ़ाई करने के बाद नौकरी किये नौकरी में कुछ दिनों के बाद शादी हुई शादी के कुछ सालों बाद मिसेज़ की तबियत खराब हो गई वह बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही उसको भी सम्भालना नौकरी भी करना बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना दूसरे के जगह रखवा के परेस पढ़ाई करवाना बहुत मुश्किल से जीवन गुजरा और उनको पढ़ा लिखा कर बच्चों को बड़े किए बहुत कठिनाई झेली मिसेज़ हमेशा घर में अकेली रहती थी बिस्तर पर रहती थी वो खाना भी नहीं बनाती थी और उसके लिए खाना बनाना उसकी नहाना धोने की व्यवस्था करना उनके कपड़े लत्ते धोना और फिर स्कू अपने लिए खाना बनाना फिर ड्यूटी जाना के अपने कपड़े लत्ते धोना घर की साफ सफाई करना ये सारी चीज़ें झेल के जीवन को पार लगा कर आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं मिसेज़ तीस साल तक के बिस्तर पर पड़ी रही उसका हर चीज़ से मतलब मुश्किलें झेली हैं बहुत कठिनाई से जीवन गुजारा है